तो आपका फ़्रूट चाहिए तो आप बताइए ज़रा कौन कौन सा आपको फ़्रूट चाहिए

क्या चाहिए कहिए उसके आमों से पहले

ठीक है हम पैक करवा दें ये आपका मिला जुला के कुल सोलह छ हज़ार हो रहा है चलिए नहीं सड़ा रहेगा हम क्वालिटीदार आपको दे रहे हैं फल क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो ग्राहक हैं उनको क्वालिटी देंगे तो वो थोड़ा सही रहेगा जो जहाँ पे ले जाएंगे वहाँ आपको भी सम्मान वम्मान हो जहाँ आप जा रहे हैं

हाँ ठीक बोलिए

हाँ अच्छा चलिए और अलग से बोल रहें उसका हुआ है आपका कितना छत्तीस सौ रुपए छत्तीस सौ चलिए जी मैं अगर डिस्काउंट काट रहा हूँ तो मुझे आपको आपको देना होगा पूरे क्या नाम रुकिए थोड़ा ये आपको पचपन सौ देना होगा हाँ तो ये आपका स्थान कहाँ है

जी हमने आपको भेज दिया है चेक करवा चेक करा तो आपको दे देंगे तो आप आपको जो चाहिए बता दीजिएगा दोबारा फ़ोन कर दीजिएगा हम दे देंगे आपको नहीं जी नहीं वो थोड़ा जो यहाँ से थोड़ा दूर आपको दिक़्क़त थोड़ा सा आपको पहुँचने में दिक़्क़त टाइम से पहुँच जाएगा हाँ चलिए मिल जाएगा

ठीक है हाँ ठीक है ठीक है तो चलिए रखते हैं देर हो रहा है